निजोरा दैख'र ख'ल बेफोरखौनो दैनि फुंखा बेफोरबायदि जेरै दैमा दैसा निजोरा बेफोर जेरै गोदोनि जुगावहाय गामियाव दैखरफ्रानो गंसे गंनैल'मोन ब्रिटिशफोर लुलांनाय हाबाफ्राव गोबां खस्थ' जायोमोन जेरै दै खावनांगौब्ला मानसिफ्रा बायोमोन दानि जुगावथ' नोङो बयनावबो घरे घरे दैख'र दं